राजा रानी चोर पुलिस बित बिताणी लीक छुप नदी कीन पारि इहे जेके इहे जेके रांधियूं आहिनि इहे चारई ट्रेडिशनल आहिनि ऐं इन्हनि खे असां कंहिं कंहिं खे घर में बि था खेॾी सघूं कंहिं कंहिं खे ॿाहिरि बि था खेॾी सघूं जीअं की राजा रानी चोर पुलिस आहे इहा असां हिक हंध वही करे खेॾी था सघूं हिननि खे चिठयूं ठाहे करे हिक हंध वेही करे असां घर जे अंदरि खेॾी था सघूं ऐं जेके नदी कीन पारि आहे इन खे असां खे घर जे ॿाहिरि ही खेॾिणो पवंदो ॿाहिरि किथे खुली जॻहि ते ई खेॾिणो पवंदो ऐं जेकी लीक छुप आहे इन खे बि असां घर जे ॿाहिरि ही इन खे खेॾियो वेंदो आहे हिन खे घर में घर में बि था खेॾी सघूं पर घर जे ॿाहिरि हिन खे वॾे एरिया में खेॾण में मज़ो इंदो आहे ऐं चौथीं जेकी आहे बित बिताणी उन खे बि घर जे ॿाहिरि ही खेॾी था सघूं ही चारई रांधियूं खेॾण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं इहे चारई जेके रांध आहिनि इन्हनि सां खेॾण सां असां जो सरीर बि तंदुरुस्त रहुंदो आहे ऐं दिमाग़ु बि तंदुरुस्त रवंदो आहे